अॼुकल्ह सभु सयूं घरु वेठे वेठे करे था सघूं जीअं मां घर वेठे वेठे इहो एग्ज़ाम थो ॾियां घरु वेठे वेठे असां टिकिट बुकिंग था कराए सघूं घरु वेठे वेठे सिनेमा बुकिंग थी वेंदी आहे अऊं ॿी घणेई शयूं आहिनि जेके अॼुकल्ह घर वेठे वेठे थी वेंदियूं आहे शॉपिंग वग़ैरह इहे सभ शयूं थी वेंदियूं आहिनि बैंकिग जो कम थी वेंदो आहे ॾाढी सारी शयूं आहिनि जेके घरु वेठे वेठे थी वेंदियूं आहिनि त ज़िंदगी त आसान ठाही अथई टेक्नोलॉजीअ